हांव एक स्पोर्ट्स टिचर आनी स्पोर्ट्स आमगे इस्कुलान जायते भाशेन डिफरंट गेम्स आहा आनी हांवें आमच्या भुरग्यांक कशे भाशेन स्पोर्ट्स पर्सन जावपाचे कशें करून जिखपाचे आनी ख खुंयच्या गेमांत खेळपाचे आमच्या इस्किलान बास्केटबॉल वॉलीबॉल कबड्डी आसा आनी एथलेटिक्सान म्हण तूं आमचे भुरगीं सारकी माहिर आनी जायते अचीवमेंट्स घातल्या तेमी मॅडल्स घेतल्या ट्रॉफीज घेतल्या आनी चोड कोन्न धांवपाचे एथलेथीक इवँटा तें रिले म्हणटू आसात फोर इंटू हंड्रेड मिटर रिले आसता चार जाण भुरगीं धांवता बॅटन एक्सचेंज करून तांकां आमकां सदांच फर्स्ट प्लेस मेळटा पयलो गोल्ड मॅडल मेळटा तेका आनी बास्केटबॉला म्हणटा सगलें भुरगीं खेळटा खेळटा तांकां आज पसून गोल्ड मॅडम ना पूण स्लव मेळटल्या सेकेंड प्लेस मेळटा आनी कबड्डी आमकां फस्ट प्लेस मेळटा सो जायती भुरगीं आमची खेळटा कबड्डी फर्स्ट प्लेस मेळून आमचे दुसरे गांव गांव गांवच्या इस्कुलांनी ऑर्गनायज केल्ले तेन्ना थंय फर्स्ट प्लेस म्हटल्या कबड्डींत